मां रसोईअ में कमु पंहिंजे हिसाबु सां कंदी आहियां ऐं भाॼी खे चखे करे ऐं नुस्ख़े खे पंहिंजे हिसाबु सां ठाहींदी आहियां ॿियनि जे हिसाबु सां न हलंदी आहियां पाण भाॼी खे चखे करे पाण हुन में कुझु सुधार हुजे या कुझु ॿियो कुझु अगरि विझिणो हुजे घटि वधि थी वियो आहे त पाण हुनखे हुन में सभु जो बि आहे चेंज़ीस कंदी आहियां त मुंहिंजो जो कमु करणु जो आहे उहो इहो ई तरीक़ो आहे जो पंहिंजे हिसाबु सां हुन में जो बि आहे सवादु जो पंहिंजे चखे करे पाण हुन में चेंज़ीस करणु पाण में पंहिंजे हिसाबु सां ठाहिणु